हे पळयात आमी बरें शिक्षण मेळपाचे ग्रामीण वाठारांत शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिवपाचे सगळें श्रेय वा सगळें बोड सरकाराच्या माथ्यार फोडू शकनात सरकारान आपलें परीन आपल्याक जमता तशें सगळ्यो सवलती पुराय देशाच्या खाची कोनश्यान पावयिल्ल्यो आसात जातून भितर शारां जांव ग्रामीण वाठार जांव गांव जांव सगळ्यान अशें पयशिल्ले वाठार जांव सगळें कडेन सरकारान आपली सोयो पाविल्ल्यो आसात आपल्याक स्वताक जमता त्या तरेन तेच तरेन राज्यांनी हें सगळें काम केल्लें आसा जेन्ना आमी म्हणटात की थोड्या भुरग्यांक शाळेक वचपाक मेळना ही जी गजाल आसा तीं देशांतल्या हेर वाठारांनी आमकां पळोव येता पूण गोंयान अशें घडिल्ले तरी म्हाका मेळना खूब चुकारे अशें किरेंय खाजगी घरावी कारणां आशिल्ल्या कारणानूच हीं भुरगीं शाळेक वचूक पावनात नाजाल्यार हेर कडेन सगळीं भुरगीं गोंयची शाळेक वतात आनी आमचें शिक्षणाचो दर जो आसा तो खूब उचेल्या पांवड्याचेर आसा आनी आमची चडशीं जें जन संख्या आसा तीं शाक्षांत आसा आनीक बरें बरें उंचेल्या मळाचे शिक्षण घेवून संवसारीक मळाचेर आपली नामना करीत आसा म्हूणटकूत हांव सरकाराक दोश दिवू शकना तेंच तरेन जेन्ना अशें कितेंय घडटा तेन्ना भुरगीं शिक्षणाक मुकतात तेन्ना आमी राज्य सरकार वा केंद्र सरकाराक दुशण दीव शकनात ती आपलें बरें तरेन काम करीत आसात जवाबदारी आमची आसता की आमी आमच्या भुरग्यांक सारकें शिकोवचे कांय ना आनी जर शिकोवचें जाल्यार खंय धाडचें त्या प्रमाणें आमचें मानसीक आर्थीक आनीक सामाजीक तयारी आमी करप गरजेचे आसता